दा जोङो खेतिनि थाखाय हासार बायदिसिना रोखोमनि हासार बिफां देरनायनि फिथाइ थायनायनि बायदिसिना हासारनि दाराय जोङो खितिखौ दिखाङो लोगोसे जोङो गोबोर बायदिसिना बेफोरखौ बाहायो सोरकारि हासार बेफोरखौ बाहायो आरो मोजां आबाद मावनो थाखाय जोङो मोजां जोलै बेखौ नागिरनो गोनां जायो दिहुननो गोनां जायो दिनै गाबोन जोलैयावबो अनेक रोखोमनि जोलै ओंखारो किसुमाना जोलैयानो मार थाङो रज'नो रोंनाय आरो रोङै बेफोरनि थाखाय जों साबधान जानो गोनां जायो आरो लोगोसे जोङो हाखौबो बासिनो गोनां जायो बबे हायाव बबे खेतिया मावजागोन गोरान गिसिनि खोथा थायो हामा हा बालासिया हा बेफोरावबो जोङो खेतिखौ हाखौ बासिनानै खेतिखौ मावनो गोनां जायो आरो लोगोसे दिनै गाबोन दैनि बेबस्था बयरिं आरो बायदिसिना हासार सोरकारि हासार इउरिया सिउरिया बायदिसिना बि ए पि पटास माबा माबि बेफोर धरननि बहुत हासार आरो बिजानु एम्फौ एनला कितनासक मुलि बेफोरखौबो जों बाहायनो गोनां जायो दिनै खेतिखौ मावनानै जों गारसोनानै दोना बिदिब्ला जोङो खेतिखौबो मोना गतिके खेतिखौ बोखानो दिनै जाहाथे मुलाम्फा मोननांगौ बिनि राहाखौ नागिरनानै बिदिनो बायदिसिना बाहायनो गोनां जायो दैनिबो बेबस्ता लानो गोनां जायो गतिके खेति मावनाया मावनायल'जों जाया होननानैनो जोङो बायदिसिना बेबस्ताखौ लानानै जों दा बर्तमान खेतिखौ मावो दा बेफोरबादिजोंनो जोङो इसे इसे खुनुरखम परियालखो सामलायनो बा गथ' गथाय फोथांनो राहा मोन्दों खेतिनि सायाव भरसा खालामनानै जोङो मावना दांना जायाबा जोंहा मुलाम्फा गैया जेबो राहा गैया दा बेफोरबायदि खिति मावनानैनो जोङो बेखिनि बैसोसिम सफैबाय थेवब्लाबो जोङो खेतिखौ नागारनो हायाखै जि खेतिखौ मावोब्ला बारा उतपादन मोनगोन बे खेतिखौ नोजोर खालामनानै जोङो मावगासिनो दङ मावनोबो नागिरगासिनो दङ आरो सोरकारा जेरै बिथोन होदों बेफोरबायदिनो हासार हुसार बायदिसिना माबाखौ जोङो बेबस्ता लानानै बाहायगासिनो दङ आरो दा बेजोंसो जोङो एसे एसे राहा मोनगासिनो दङ दा बांसिन खेतिआनो दै हासार आरो जोलै जोलैया मोजां जानांगोन जोलैखो मोजां मोनब्लानो जोंबो हासार हुसारजों लोगोसे आरो बायदिसिना आबादखौ दैनि बेबस्ताजों दै बयरिंनि बेबस्ताजों जोङो बोखावनो गोनां जायो दा जोङो मोजाङै मोजां मावबोगासिनो दङ सोलिगासिनो दं कुनुरोखोम जोङो गावनि देहानि जानाय लोंनांगौखौ जगार लानानै जों सोलिगासिनो दङ